जेह्ड़े अस कल्चरल तेहार बनान्ने आं जि'यां कि लोहड़ी होई होली होई गेई देआली होई गेई जन्माश्टमी होई गेई रक्षाबंधन टिक्का होई गेआ नवरात्रे होई गे दशैरा होई गेआ और अस उसदिन कि'यां बनान्ने होने तेहार जि'यां लोह्ड़ी ऐ लोह्ड़ी गै लेई लाओ लोह्ड़ी आह्ले दिन अस मूंगफली रयोड़ियां चिड़ुए सब किश लैने बजारा खरीदियै उं'दा उं'दी त्रचोली बनाने शामी बेल्लै फ्ही अस बाकी सारियां लकड़ियां किट्ठियां करियै लोहड़ी बालने लोहड़ी बालियै सारे घरे दे जिन्ने बी मैम्बर होंदे सारें किट्ठे करियै अस अर्घ दिन्ने फ्ही परदक्खन दिन्ने खुशी मनाने इ'यां करियै लोहड़ी बनदी ऐ ते लोहड़ी बनाने ओह्दे बाद आई गेई होली होली आह्ले दिन जि'यां अस अपने घर वि होली खेलने रंग बरंगे रंग लेइयै फ्ही अपने म्हल्ले आह्ले किट्ठे करने रिश्तेदार आए दे होन उंदे कन्नै अस होली बनाने इक दुए उप्पर रंग सुटियै पश्कारियां चलाने डीजे लाने होली बनाने ओह्दे बाद आई देआली जि'यां दिवाली आई देआली आह्ले दिन अस घ्यो दे दिये जलाने राती मिठाइयां बंडने सभने रिश्तेदारें सभनें और राम जी दी घर औने दी खुशी बिच पटाके चलाने जां शुरशुरियां होई गेइयां अनार होई गे जिन्ने बी जिन्ने बी किस्म दे पटाके होंदे ओ अस चलान्ने आं फ्ही राती बेन्ल्लै लक्ष्मी पूजा करने होने लक्ष्मी पूजा करियै फ्ही जो बनाए दा होऐ शैल शैल चीजां ओ खन्ने ओह्दे बाद आई जन्माश्टमी जन्माश्टमी बी अस बड़े शैल बनान्ने होन्ने खुशी कन्नै जि'यां कि उसदिन कृश्ण भगोआन जी दा जन्म होए दा ऐ ते ओह् बी शैल जन्माश्टमी बेशक वर्त होंदा पर उसदिन बी शैल रज्ज मारी मारियै फलोहार खन्ने ओह् बी बनान्ने ओह्दे बाद आई गेआ जि'यां रक्षा बंधन होई गेआ एह् इक भैनें भ्राएं दा तेहार ऐ जि'यां कि भैना रक्खड़ी बनदियां भ्राएं दी लम्मी उम्र आस्तै तरक्की आस्तै ते उसदिन भैनां नमीं नमियां मिठाइयां बनी दियां होंदियां लेइयै जन्दियां भ्राएं दे घर और उ'ने ईं रक् रक्खड़ी बन्नियै उं'दी लम्मी उम्र वास्तै कामना करदियां न ते इ'यां गै टिक्का बनाने अस टिक्का लाइयै बी अस भ्राएं आस्तै लम्मी उम्र आस्तै लम लम्मी उम्र दी कामना करने आं ओह्दे बाद आई जन्दे नवरात्रे नवरात्रे माता दे नवरात्रे रक्खने अस अदूं अस लान्ने होन्ने सा साख लान्ने होन्ने साख लाइयै फ्ही अस माता दी पूजा करने नौ दिन और नौ दिन अस ब्रत रक्खने होन्ने ओह्दे बाद दसमें दिन आई जंदा दशैह्रा दुशैरे आह्ले दिन रावण दैह्न करियै रावण गी रावण दा पुतला बनांदे पुतला बनाइयै रावण गी जलांदे और रावण दैह्न करियै पा पाप उप्पर अस विजय पान्ने आं